سیاحت میں مقامی کاروبار کی ترقی میں بہت ہی مدد کی ہے اور جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ جب سیاح اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں سیر کے لیے جاتا ہے جیسے فار ایکزامپل ہم نے یہاں سے کشمیر یا تو پھر کہیں اور دہلی آگرہ جانے کا فیصلہ کیا اگر ہم یہاں سے دہلی آگرہ گئے یا کسی سے قریب مقامت ہم جہاں بھی سفر کرنے کے لیے سیاح جاتا ہے تو وہاں کاروباری ترقی میں بہت ہی اضافہ ہوتا ہے جیسے اگر سیاح یہاں سے ساپو پارہ کے لیے گیا تو ساپو پارہ سے جب سیاح جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کیوں نہ ہم گھر کے لیے ساپو تارہ کی یا دہلی آگرہ کی کچھ نشانیاں لے لیں یا اپنے بّچوں کے لیے جو نہیں آ سکا ہے ان لوگوں کے لیے کچھ سامان خرید لیں تا کہ وہ وہ اچّھا محسوس ہونے لگے تو جیسے ساپو تارہ گیا تو ساپو پارہ سے بہت سارے چوکلیٹس اور جیلیاں خرید لائی تا کہ سبھی لوگوں میں بانٹ سکیں جب وہ ساپو تارہ سے جیلیاں اور چوکلیٹ وہاں سے خریدا تو وہاں کی کا بہت ساری خریداری کی اسی طرح بہت سارے ایک سیاح تو نہیں آتا ہے نا وہاں پر بہت سارے سیاح آتے ہیں اور وہاں سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور خریدتے ہیں گھر کے لیے نشانیاں لے جانے کو واسطے جب وہ خریدتا ہے تو وہاں کی کاروبار بہت اچّھا چلتا ہے بہت گردی ہونے کی وجہ سے کاروبار بھی بہو میں نفع ہوتا ہے اس لیے کاروباری ترقّی کو سیاح بہت ہی مدد کرتی ہیں وہاں اگر ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو انہیں وہ وہاں کے دوکاندار کا بہت ہی اچھا کیا بہت ہی اچھا کاروبار چلتا ہے جس سے کاروبار میں سیاحت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سیاحت کی وجہ سے کاروبار میں بہت ہی ترقّی ہوتی ہے